ہاں جی میں ضیاء الرحمن بول رہا ہوں آپ کون ہیں ہاں ہیلو عمر آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہاں ہمارے پاس کام کے کچھ مواقع دستیاب ہیں فی الحال ہمارے پاس اسٹار آٹو انڈسٹریز سے بلک آڈر ہے ہمیں اپنی مصنوعات کے لیے لیزر بلڈنگ کی خدمات درکار ہے جی بالکل لیزر ویلڈنگ ایک درست اور مؤثر عمل ہے جو ہونے کے لیے فوکس لیزر بیم کا استعمال کرتا ہے ہم آپ جیسے ہنرمند ویلڈرز کی تلاش کر رہے ہیں جو ویلڈنگ کی مختلف تکنیکوں سے واقف ہیں اس کام میں ہماری لیزر ویلڈنگ مشین کا استعمال کرتے ہوئے اسٹار آٹو انڈسٹریز کی مصنوعات کے مخصوص حصوں کی ویلڈنگ کرنا شامل ہے بالکل عمر ہمارا مقصد دو ہفتوں کے اندر بلک آڈر مکمل کرنا ہے جہاں تک ادائیگی کا تعلق ہے ہم آپ کے تجربے اور کیے گئے کام کی مقدار کی بنیاد پر مسابقتی شرحیں پیش کرتے ہیں لیزر ویلڈنگ کا تجربہ ایک فائدہ ہے لیکن ضرورت پڑنے پر ہم تربیت فراہم کریں گے ہاں ٹھیک ہے عمر اچھا لگتا ہے ہاں یہ تفصیلات پر تبادلۂ خیال کرنے اور آپ کو بہتر طریقہ سے جاننے کے لیے اپنے دفتر میں ایک میٹنگ ترتیب دیں برائے کرم اپنی ویلڈنگ کی سرٹیفیکیزن اور کسی بھی متعلقہ تجربے کے دستاویزات ساتھ لائیں بہت شکریہ عمر ہم آپ کو بورڈ میں شامل کرنے پر پرجوش رہیں گے آئیے جلد ملیں اور عمل کو آگے بڑھائیں ہاں آپ کا بہت استقبال ہے عمر اپنا خیال رکھیں اور جلد ملیں گے وعلیکم السلام